आं बेंथ'ल बाजाराव बिबार बायनानै लाबोदोंमोन बिफां बिबारबो बायबाय फिथाइबो थायसिगोन बिबारबो गायो आं आरामनो बिबारा बारोबा समायो न'खरावबो गोसोफ्राबो फुरथि मोनो आरो बे बिबारखौ फुजा फानिफ्राव बायदिसिनायाव बाहायनो मोनो मोजां सानो गोसोफ्रा गोजोन थाजिम जायो आरो फिथाइ थायग्राखौ गायबाय फिथाइ थायग्रायाबो बिबार बारबाय बेखौबो मोनजानोसै बेखौबो बायनानै लाबोदों आं हाथाइआव बेंथ'लाव मोजां मोनबाय आङो बिबार बारनायखौ नुनानै गोसोआ फुरथि मोनबाय आङो समायबाय न'खरफ्राबो आरामनो गोमो गोथां समायो बिबारखौ गायोबा बिबारखौ बिफांखौ गायोबा बिबारा बारोबा मोजां जायो मोजां मोनबाय आङो बिबारखौ नुनानै गोसोआव बे बिबार फिथाइ थायग्रा बिबाराबो मोजां बेबो मोनजासिगोन आरो दस्रायाबो बायदि बायदि बारबाय समायनानो गोमो गोथां बेखौबो मोजां मोनबाय आङो गोसोआव न'खरफ्राबो समायो बिबार थाबा बिफां थाबा सारिगिदिं गायनानै लाबा मोजां मोनदों आङो गोसोआव बिबार बारनायखौ गोसोआव मोजां मोनबाय सान्थि मोनबाय आङो थाजिम मोनो गोसोफोरखौ बिबार आरि थाबा समायनाय मोनो मोजां मोनबाय आं बिफां बायनानै लाबोनानै बिबार गायनाय बारनायखौ मोजां मोनबाय आं गोसोआवबो आराम मोनबाय आङो दा फिथाइ थायग्रायाथ' फिथाइ थायखासिगोन बेखौथ' मोनजाखासिगोन आरो बिबार बारग्रायाथ' बारबायथासिगोन समायनायैनो समायनानो बायदिसिना महर लानानै बारो मोजां मोनबाय आङो बायनानै गायफैनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय आङो आरो न'खरफ्राबो समायो गथ' गथाय फुरथि मोनो बिबार आरि थाबा मोजां मोनबाय आङो बिबारखौनो लाबोना बिफांखौनो लाबोनानै गायबावनांगौ लाबोनानै गायफैबावगोन आङो मोजां मोनबाय आङो बिबार बारनायखौ आरो दस्रा महरनि बिबार बिफां लाबोनानै गायबावगोन आङो लाइननै लाइनथामसो गायनानै नायबावगोन आङो समायनानो बिबार बारनायखौ मोजां मोनथारो आङो लाबोनानै गायफैनांगौ बिबारखौ बिफांखौ हाथायाव लाबोबावनांगौ बेंथ'लाव बिबार बारबासो न'खरफ्रा समायो मोजां जायो फुरथि मोनो सारिगिदिंनो थाजिम जायो गोसोफ्राबो बिबारनि महरखौ नुबा मोजां जायो गायबावगोन आङो बे बिबारखौ बायदिमैया मैया बारनाय सोलियो जेरावबो मानोबा नांगौबा मोना बिबारफोरखौ न'आव थाखानाय बायदि जाया न'आव थाबा गोसोबायदि मोनो बिबारखौ बाहायनो ओंखायनो लायनानै गायफैबावनांगौ दस्रा दस्रा महर बिबार दस्रा दस्रा रं गायनानै लाफैबावनांगौ बिबारखौ लायबावगोन आङो गायबावगोन बिबारखौ जाबाय